دہلی میں تعلیمی نظام کی کمیوں اور صحت کے مسائل کے حل کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی مدد سے تعلیمی فراہم کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عموماً تعلیمی مواد کی فراہمی اور تعلیمی فیصلوں میں اصلاحات کی جا رہی ہے صحت کے مسائل کے لیے صحت کی بنیادی سہولتوں کو فراہم کرنے کے لیے عوام کو تعلیم دینے اور عوام کو بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرنے جیسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں علاوہ ازیں عوام کو صحت کے اہمیت اور صحت مند زندگی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے